नमस्ते भैया कहाँ दुकान पर हैं कि घर पर हैं अच्छा कब खुलती है आपकी दुकान अच्छा मतलब आठ बजे बंद हो जाएगी सुबह नौ बजे खुलेगी अच्छा थोड़ा कुछ मुझे ज्वेलरी लेना था आपके यहाँ से अच्छा क्या रेट चल रहा है इस समय सोना बावन हज़ार पाँच सौ अच्छा हाँ शादी पड़ी है भैया उसी के लिए लेना और चाँदी क्या रेट है अच्छा तो तब थोड़ा न्यू मॉडल में रखें हें नेकलेस वेकलेस है आपके पास और बुक वूक रखे हैं दिखाने उखाने के लिए कस्टमर को या फिर ऐसे ही हाँ क्योंकि शादी पड़ी है तो भाई सब कुछ लेना है तो थोड़ा रहेगा तो थोड़ा डिजाइन विजाइन जो है कि थोड़ा देखने के लिए सही रहेगा

अच्छा तो कुछ कमो बेशी हो जाएगा ना

हमको तो लास्ट अकटुबर तक चाहिए हम आएंगे आपसे बात उत करेंगे आपको उसी टाइम पर जो है कि कुछ पैसा वैसा बयाना वयाना दे देंगे आपको

हें ठीक है में अप में अपने दो चार लोग घर के मतलब दो चार लोग के साथ आऊँगी मतलब विचार किया जाएगा कुछ अच्छा से रेट उट लगाइएगा थोड़ा ज़माने के अनुसार थोड़ा नए मॉडल में कुछ दिखाइएगा अच्छा रिंग ऊँग जो है कि पायल व्यल अच्छा रखें हैं मॉडल में ना अच्छा तो चाबी के रेट में कुछ कम नहीँ करेंगे उतना ही बीस हज़ार बताएं उतना ही देंगे क्या हाँ ठीक है तब